अच्छा मिगी हून इक सोआद आया के अज्ज कल दे ते पैह्लैं दे जमानें दा किन्ना फर्क ऐ टैकनॉलजी दा किन्ना फर्क ऐ फर्क ते है ही ऐ साढ़े जमानें च इन्ना कुछ ऐही नी हा फोन नी ऐहे हे कुछ नी ऐहा अज्ज ते फोन छदा जमाना आइया बच्चे मतलव पैह्लैं रोंदे हे ते मतलव के कुछ चीज़ दिंदे हे खेलनें गी अज्ज कल फोन पड़काई ओड़दे बच्चे चुप्प बस उसी दिखदे रौंह्ते ते बच्चे बी चुप्प होई जंदे ते पढ़नें आह्लें बच्चें आस्तै मिसयूज़ बी ते करदे न लोग ते एह्दे बिच्च एह् ऐ कि पढ़नें आह्ले बच्चे न जेकर करै ते ओह्दै आस्तै अच्चा बी ऐ केंई बच्चे ऑन लाईन अपनियां कलांसां बी लांदे न करोनांजियां होआ तां करोनां बिच्च सारे मतलव फोनां पर गै कलासां लांदे रेह् बच्चे ते होर टैकनॉलजी दे जमानें च बी ते बड़ा कुछ ऐ पर खैर उस बेल्लै पैसे बी नी होंदे हे लोकें कोल ते अगर कुतै पैसे ते पैसे चलो मन्नेआ थोह्ड़े बौह्ते होंदे बी हे चे गड्डियां नी होंदियां हियां गड्डियां अगर अज्ज पंज मैन्ट दे बाद जित्थें मैटाडोर जां बस जंदी ऐ उत्थें इक्क गड्डी रोज़ दी जानी ओह्दे बिच्च जगाह् नी लब्भनी ते अगर जगाह् लब्भी बी जा ते लोग आखदे चल इसी दिन्नें आं जेह्ड़े दो चार रपे पैदल चली जन्नें आं दो चार रपे बची जंदे अपनें ते हून ते अज्ज कल टैकनॉलजी तुसेंगी पता ऐ पैसे दी ते लोग प्रबाह् नी करदे हैन जानें दे बाद जित्थें मतलव पैद्दल चलदे हे लोग ते अपनी सेह्त बी ठीक रैंह्दी ही अज्ज कल पैद्दल चलन चे बमारियां इयां बी लग्गी दियां लोकें गी ते इयै गल्ल ऐ टैकनॉलजी ते बड़ी जादा हर जगाह् ते जादा गै होई दी ऐ नमें नमें अदुनिक दिक्खी लैओ तुस जेह्ड़े हथियार आए दे नै एह् बी ते टैकनॉलजी गै ऐ इक हथियार पैह्लैं होंदियां हां देस्सी गन्नां थ्री नट थ्री इक फैर कड्ढियै ते दस मैंन्ट उसी भरना पौंदा हा पैह्लैं उसी देस्सी बारूद दै कन्नै अज्ज कल इक गन्न चा दा डेड़ डेड़ सो दो दो सौ फैर निकली जंदा इको बारी गै दो दो सौ गोली चली जंदी ऐ टैकनॉलजी ते चला दी ऐ टैकनॉलजी ते ऐसी गल्ल नी ऐ आइ ऐ